हाँ मेरे डांसिंग करियर में एक बहुत बड़ी बाधा आई थी जब मैं महाविद्यालय में था तब मेरा कार्यक्रम सुबह के समय था मैं कार्यक्रम में जाने के लिए किसी कारणवश लेट हो गया था एक तो मेरे पास महाविद्यालय जाने का कोई साधन नहीं था कार्यक्रम चालू होने में कुछ ही समय बचे थे कार्यक्रम में ज़िले के बड़े बड़े अधिकारी लोग आए थे मेरे क्लास टीचर बार बार मुझे फ़ोन लगाकर पूछ रहे थे कि क्यों नहीं आ रहे हो कार्यक्रम चालू हो गया था और मेरा डांस भी पाँचवे नम्बर पे था मैं घर से पैदल ही निकल गया जाते हुए महाविद्यालय पहुँचा तो डांस का कार्यक्रम हो चुका था और मैं अंततः डांस करने में विफल रहा